ہائی سویگی آج میرے دوستوں كی دعوت ہے اور مجھے كچھ ان كو بہت اچھا كھلانا ہے جس میں شاہی پنیر اور مٹن قورمہ ہے كیا آپ مجھے جلدی سے بتا سكتے ہیں كہ یہ كتنی دیر میں میرے ٹیبل پہ دستیاب ہوسكتا ہے جس میں مسالے كم ہوں